हँ हेलो हँ हेलो हमर मुजफ्फरपुर अछि हँ अहाँ कहाँसँ बाजै छी हँ हमरा मधुश्रावणी पर्व होइए जतरा होइए आनन्द पूजा होइए चौरचन पाबनि भादोमे होइए कातिकमे छठि होइ छनि दिवाली भऽ रहल हँ सामा चकेबा भऽ रहल हँ देवउठान होइ अछि सब टी इएहसब पर्व भऽ रहल हँ हुँ हँ भऽ सकलै हँ हँ हँ हँ हँ

हुँ बहुत महत्तम हँ हुनका देल गेलनि हँ बहुत भारी पर्वके महत्व देल गेलनि हँ तीज होइए

हँ

हँ हँ हँ आँ हँ हँ

हुँ हमरा आओरके इहाँ छठि पर्वके बहुत प्रशंसा अछि हँ हुँ अहाँ आओरके इम्हर इएहसब पाबनि होइए कोनसब होइए छैठे दिवाली जतरा देवउठान फेर पञ्चमी चतुर्दशी ठीक राखै छी ठीक